جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سالوں پہلے ہمارے اتّر پردیش میں کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں تھا ہم سب اپنے اتّر پردیش پر ٹرانسپورٹیشن کا حال سب جانتے تھے کہ پہلے اتنی سواریاں نہیں تھیں کہ اگر ہمیں کہیں پہ جانا پڑتا تو بہت زیادہ سمے لگتا تھا اس سمے ہمارے پاس صرف بیل گاڑیاں گھوڑے ٹانگے سائیکل یا پیدل یاترا کرنی پڑتی تھی لیکن اب ہم کو بہت سہولتیں مل چکی ہیں ہمیں ایک سے ایک طرح کی گاڑیاں مل چکی ہے جیسے کار آٹو رکشا ای رکسا لگزر ٹرینس اور میٹرو ٹرینیں ہوائی جہاز پانی کا جہاز اتنے سارے ٹرانسپورٹیشن آج ہمیں مل چکے ہیں کہ ہم لمبے سفر کو بہت سمے میں پورا کر سکتے ہیں اور آج جس کے پاس اگر ٹو ویلر یا فور ویلر نہیں ہے تو وہ کیب اولا کا یوز کر کے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے اور اپنے کام کو پورا کر سکتا ہے